ओइ सार औ औ औ औ सार सार अके सार औ औ मोजां सार मोजां मोजां अके औ औ औ औ एसे रायलायसै सार क्लासावथ' क्लास लानानैथ' गथफ्रा मोजाङै खोनासङोबा टिसाराबो मोजां मोनो सार दा हाबग्रो मोनाथ' जोङो गथ'फोरखौ एसे माबा लानांगौ जाहैबाय खेल लानानै सोरबा उन्दुदों नामा सोरबा रालायदों नामा दा बेनि सायाव जोंहा मावनांगौ थाबाय नङा होनबा सार औ दा जोङो क्लास लाबाय थानायावनो जुदि सोरबा गथ'वा उन्दु लांबाय थायोबाथ' टिसाराबो बाहाय एसे गोरोन्थि दं ना सार औ बेनि थाखाय एस जोङो एलार्ट जाबाय गथ'फोरखौ बोरैहाय जोङो इनट्रेस्ट लाहोनो हायो बिनि सायाव एसे बुंबाय जाष्ट बेफोरनो सार आरो माबा दंबावो नामा सार

निउ इडुकेसन पलिसि खौ दाबो जोंनावथ' सालायथवाखैथ' दा आङो बेनि सायाव बारा एक्सपिरियेन्स गैया खार'ना जाहैबाय जोङो निउ इडुकेसन पलिसि याव खिथाब थिथाब गोदान फोरोंनायनि आदब गोदान दा बेनि सायाव जोंखौ डिपारमेन्टेलि ट्रेनिंफोर होयोबासो जोङो बेनि सायाव एसे नलेजखौ होनो हागोन आरो गथ'फोरनो ना माबोरै सार

औ औ सार औ औ औ औ बिनि सोमोन्दै आङो ओरैनो सरकारि सार्भिसमेन बा सरकारि स्कुल हिसाबै सरकारा जेखौ थिनो जोंथ' मावनो गोनां जायो खिन्थु आं साननायाव इथग्राब मानि बिसोरनि बेबायदि मोनसे प्रग्रामखौनो सानबा गाहाम थिननायाव गथ'फोरनि थाखाय एसे डिसक्राइब सार ना मा गथ'फ्रा क्लासआव जेन'बा हमनानै ला जोंहा दिनैनिफ्राय रेगुलार क्लास जानांगौमोन प्रग्रामा जाबसिनहरबाय दा प्रग्राम जाबसिन्नाय लोगो लोगो जों क्लासखौ एसे बेक जाबाय दा बेफोरबायदि जानायावनो गथ'फ्राबो फरायनायाव डिसइनट्रेस्ट जानोसै होरै मोसानाय होन माबा बल गेलेना होन दा बेफ्राव गेप औ हेम्पार फैबाय क्लासआव माने स्कुलाव फैनाय लोगो लोगो क्लासनि फारसे इन्टारेस्त गैला नै रेजिस्थार जानायनि उनाव गेलेनांगौ माबानांगौ आं सानदों आरो बेनि बेफोरबायदि बेफोरबायदि बेफोरबायदि जुदि मोनसे प्रग्रामखौ एथ' गोलाव खालामोबा गथ'फोरनि थाखाय एसे जेंना जायो दा नंखाइनो उफायथ' गैया जोङो सरकारा जेखौ बिथोन हरो सानबा लानो थिनबा लानांगोन आंनि साननाय आंनि अपेनियना बे आरो सार आंनि एक्सपिरियेन्सआ दे सार होनबा दे दे दोनसै थेंक इउ सार थेंक इउ गोजोनथों दे दे दे